मैंने अपने जीवन में किसी ड्राइंग क्लास या वर्कसॉप में भाग नहीं लिया है ये सब प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमको क्या है स्कूलें कॉलेज से जुड़ा रहना पड़ता है और मैंने अपने जीवन में कॉलेज का तो चेहरा भी नहीं देखा तो मैं इन सब चीज़ों में भाग लेने का तो मुझे कभी जीवन में अवसर प्रदान हुआ ही नहीं लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस है कि मेरे जीवन में ये सब चीज़ें नहीं आई सम्मिलित नहीं हुईं मुझे आज भी वो वो दिन याद आता है जिस दिन मैंने पढ़ाई छोड़ी थी आज ऐसा लगता है कि काश मैं उस टाइम पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरा जीवन कुछ और ही बेहतरीन होता और जो आज से पाने की अपनी पैसों को ले के जो परेशानी आती है ना और ऐसा लगता है कि काश मैं उस टाइम पढ़ाई कर लेती तो आज मैं अच्छी सी नौकरी कर पाती और कुछ अच्छा बेहतर कर पाती तो आज मेरे जीवन में जो समस्या आती हैं तो मैं उनको काश दूर कर पाती और आज मैं यहाँ पे जो अनुभव सेयर कर रही हूँ ड्राइंग क्लास या सब वर्कसॉप को ले के तो वो शायद मैं अनुभव बता पाती कि मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव देखा है लेकिन मैंने ये सारे अनुभव नहीं देखा